असांजे कटनी शहर में ॾाढी सारियूं कलाऊं आहिनि जेके माण्हू कंदा आहिनि सभिनि खां ज्यादा हिते सिलाई जो कमु ॾाढो हलंदो आहे जीअं गली गलीअ में माण्हू सिलाई सिबंदा आहिनि के रेडीमेड सिबंदा आहिनि के पक्की सिलाई सिबंदा आहिनि का कच्ची सिलाई सिबंदा आहिनि के कढ़ाई कंदा आहिनि त के पिको कंदा आहिनि के फाल टाकींदा आहिनि के सिप सतारूं सां रहंदा आहिनि के धागे जी कढ़ाई बि कंदा आहिनि के उन सां बि पंहिंजा स्वेटर वग़ैरह ठाहींदा आहिनि ऐं टोपा ठाहींदा आहिनि जुराबा बि ठाहींदा आहिनि ऐं अॼुकल्ह जा जीअं ॿार आहिनि त उन्हनि खे त कुझु अलॻि ई खपे त उहे पंहिंजो कंदा आहिनि पढ़ी लिखी करे जे ॿिए कलाऊं हिन जीअं पे पेपर ॾींदा आहिनि उन ते पंहिंजो पेपर में पेंटिंग कंदा आहिनि ऐं मेहंदी वग़ैरह सिखंदा आहिनि डांसियूं सिखनि ऐं ॿियों